टे जनवरी उणीह सौ चोहठि उणटीह मए उणीह सौ सतहठि पंजवीह डिसेंबर ॿ हज़ार छह सतावीह मार्च ॿ हज़ार नव ॿारहिं अप्रैल उणीह सौ सतवंजाहु